हैलो हां जी उधमपुर च उधमपुर च ते बड़ियां गड्डियां न इत्थै जि'यां बस्सां चलादियां आटो चलै दे थ्री वीलर चलै दे ते आटो मैटेडोरां ते स्कूटर स्काटर सब चलै दे न ते हां जित्थै इक जगह् थोह्ड़ो कोल जाना होऐ ते उत्थै आदमी चलो मैटाडोरै च बी चली पौंदा ते स्कूटरै च बी चली पौंदा ते दूर जाना होऐ ते बस्से दी जरूरत पौंदी फ्ही गड्डियै दी आम आदमी बचैरे ओह् ते बचैरे मैटाडोरे च बी जंदे उठी ते तां करियै ते केह् करना हां मैटाडोरे उप्पर ते जंदे न ते आटो उप्पर बी जंदे ते जाने कुत्थै परेशानियां ते औंदियां गै न इक दूए जगह् जाना व भला केह् करना जाना पौंदा नेईं परेशानियां दूर जाना होऐ ते उ'ऐ न आदमी चलो आटो करी लैंदा पैदल तो खड्डे खुड्डे बड़े औंदे ते बस्से च आना होऐ ते इ'यां जम्मू दा कुतै ऊधमपुरे उधमपुरा जम्मू जाना होऐ ते फ्ही बस्सै उप्पर गै ते इत्थै इ'यां अग्गें पिच्छें जाना फ्ही आटो चल हां ठीक ऐ हां इ'यां चलदियां हैन गड्डियां बड़ियां गड्डियां न उत्थै